ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے دن بھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پر ایک انسان کو دن بھر پیاس لگتی رہتی ہے اور اسے ہر وقت پانی کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سے ہم باغ میں کھیتوں میں جو پودے اور فصل اگاتے ہیں ان پودوں کو بھی دن بھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ پودے اور وہ پھول کے پودے سوکھ نہ جائیں مرجھا نہ جائیں اسی طرح سے پانی کی ضرورت خانا بنانے کے لیے دن بھر پڑتی ہے برتن دھونے کے لیے اور اسی طرح سے پانی کی ضرورت نہانے دھونے اور قضائے حاجات کے لیے بھی اس کی شدید ضرورت پڑتی ہے لہذا پانی کی ضرورتیں لامحدود ہیں ان کو کوئی شخص شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے اور اس سے کوئی مستغنی بھی نہیں ہو سکتا ہے